मारूति टोयोटा एक्टिवा जूपीटर स्कूटी फीएट एम्बेज़िडर सुज़ूकी फोर्चूनर ढॻो गाॾी महेंद्रा हुंडई टाटा हथगाॾी मालगाॾी रेलगाॾी टमटम ट्रैक्टर बस घोड़ोगाॾी रिक्शो ऐं बैट्री रिक्शो